आँटी जी नमस्ते साइकिल एक चाहिए हाँ तो एक साइकिल चाहिए छोटे बच्चे के लिए कितना का पड़ेगा और क्या क्या कम्पनी आप बेच रहे है कम्पनी है आपके पास कम्पनी है आपके पास कम्पनी है तो उसका प्राइज़ बताइए और हेरी का भी प्राइज़ बताइए क्या रेट का है दोनों हाँ लेना है क्या रेट का देंगे आप दोनों का रेट बताइए हाँ हीरो क्या रेट है का क्या रेट है तो पाँच हज़ार चार हज़ार है तो कम्पनी कम्पनी का चार हज़ार है या हीरो कम्पनी का चार हज़ार है अच्छा च्छा तो कौन सी बढ़िया कम्पनी होती है कम्पनी मुझे चाहिए हाँ तो कुछ कम करेंगी आप कुछ कम करेंगे उसमें कितना कम करेंगे आप मैं तो बोल रहा हूँ आप मुझे पच्चीस सौ रुपये में दे दीजिए तो दे हाँ लेना है मैं तो आप कहूँगा आपका चार हज़ार का जो सामान है मुझे पच्चीस सौ रुपये देना है आप देंगी आप नहीं देंगी तो बताइए कितना में कम में देंगी फ़िर सौ दो सौ कम करेंगे तो आप महंगा मार्केट से मँगा आप मार्केट में तो चल रहा है पच्चीस सौ छब्बीस सौ चल रहा है आप माँगेंगी चार हज़ार तो कहाँ से देंगे सौ दो सौ में ठीक है आपकी साइकिल पसंद है तो इसका मतलब आप चार हज़ार माँगेंगी मुझसे मार्केट में सस्ता चल रहा है न उसमें देख लीजिए और कुछ कम कर कर देंगी तो आपको बत्तीस सौ रुपये फाइनल दूँ चलिए बत्तीस सौ लीजिए और मेरा साइकिल यह फाइनल हुआ ठीक है चलिए आँटी जी नमस्ते